हाँ बाजू के बाजै छिऐ पेट्रोलके दाम एखन एक सए नओ टका चलि रहल यऽ डीजल चलि रहल यऽ अहाँके अँठानबे टका

की करबै इएह तऽ स्थिति छै दखिऔ ई तऽ हम नहि कए रहल छी ई तऽ उपरेसँ भए रहल यऽ नहि एहिमे मोल भाव नहि हाएत एहिमे जे यथार्थ दाम यऽ ओएह लागत देखिऔ मिथिलाके लोकनिके जहाँ तक बात छै तऽ मोल भाव केनाए हुनकर अधिकार छै परन्तु जे हमर कर्तव्य यऽ ओहीसँ हम नहि डिग सकैत छी देखिऔ आओर सभ पेट्रोल पम्पके दाम जे छै ओहिमे पेट्रोल अहाँकेँ शुद्ध नहि भेटैए ताहि दुआरे ओ सभ कम दाम लैए मिलावटी रहैए हमरा ओहिठामके जेहन जहाँ तक बात छै हमरा एहिठमा शुद्ध पेट्रोल या डीजल भेटैए ताहि दुआरे दाममे कनि इजाफा तऽ हाएत नइ नइ गङ्गाजलके बात नइ छै जे शुद्ध पेट्रोल छै ओकर दाम उपरेसँ बढ़ल यऽ ताहि दुआरे हमसभ ओहिमे किछु कए सकैत छी नहि यौ सभ किछु मिलाएल छै देखिऔ अहाँ तक अहाँ हमरा रेगुलर कस्टमर छी अहाँ जानैत छी हमर पेट्रोल पम्पके नियम ओहिमे हम तऽ किछु नहि कए सकैत छी लेकिन हम अपन व्यवहारसँ अहाँकेँ सभ दिना खुश राखब सभ दिना अहाँकेँ आदर लेब ताहि दुआरे ने हमर सभकेँ इएह जे छै फर्स्ट पेरियोरिटी रहैए कि ग्राहकके ससम्मान समान देल जाइ नहि कहलहुँ ने हम अपन कर्तव्यसँ नहि झुकि सकैत छी चाहे हम रही की अहाँ रही जे पेट्रोलके दाम यऽ अगर हम स्वयंसँ अपनोसँ लेबै तऽ हमहुँ ओतने देबै नहि अहाँकेँ गलत जानकारी भेटल यऽ एहन तरहकेँ कोनो गढ़हा हमर पेट्रोल पम्पके आगू बाजू नहि यऽ बिल्कुल अहाँ फेर आएब धन्यवाद अहाँकेँ कोल करै कऽ लेल धन्यवाद